जों ज' ज' लोगो जानानै ना गुरहैयो बेरेन्सि दैयाव खानिफुराव मा मा ना मोनो बोथिया मोनो फिथिख्रि मोनो बाला बोथिया मोनो नास्राय मोनो जमा जमा गुरहैयो जोङो ना खांख्राइ साम'बो लाबोयो जों गोदोनिफ्रायनो ना गुरनानै जाग्राखा ना लायखायो जोङो खांख्राइ हमहैयो मोनायावबो साम' खनहैयो सानावबो ना लायो नास्राय मोनो बोथिया मोनो फिथिख्रि मोनो ना थुरि मोनो ना मावा मोनो ना खांखिलाबो मोनो ना बोथियाखौनो बांसिन मोनो हाथाइआव गुरनानै फानो आरो ना एकस' थाखा ना बोथिया नास्राया नोब्बै थाखा पन्सास थाखा मावाफ्रा बेफोरबायदि गुरहैनानै फानो आरो जोङो ओमफ्राय ना गुरो बेरेन्सि दैयाव खानिफुराव ना बोथिया गुरहैयो साम' खनो जों ना लायो जों जों ओरैनो थाया लायबानो मोनजायो बेसे बायनानै जानो दामगोसाखौलाय एकस' थाखा फानो नोब्बै थाखा फानो नाखौ जों गुरहैबाय थायो गुरनानै लायो जों बाला बुरबानो मोनो ना बोथिया नास्राय लाबजे हबानो मोनो मा ना ना मावाफ्रा ना फिथिख्रिफ्रा नाथुरफ्रा नाथुर दङ ना दुसुमाय दं ना खांखिलाबो दं बायदि मैया मैया ना दङ दैयाव थांब्लानो मोनो गुरब्लानो मोनो जानायखौ मोनबोयो जोङो बुरजा मोनब्ला फानहैयोबो जोङो बेरेन्सि दैयावबो गुरहैयो जों खानिफुरावबो गुरहैयो जोङो गुरहैब्लानो मोनो जों सासे सानैबो थाङा लोगो जानानै थाङो जोङो सानै साथाम मानसि जमा जानानै गुरहैयो जोङो ना लायो ना बोथिया सालियो जोङो बाला बुरो नास्राय थुरि मोनो जोङो गुरहैयो जोङो ओरैनो थाया जोङो ना लायबाय थायो जोङो ओरैनो थानानै माखौ जानो जोङो बायनानैबो जानो हाया गुरनानै मोनब्ला जों फानबावोसो ना बोथियाफोरखौ एकस' थाखा मोनो नास्रायफोरखौ नोब्बै थाखा आसि थाखा मोनो ना फिथिख्रिफ्रा पन्सास थाखा फवा मोनो लायो जोङो ओरैनो थाया सानफ्रामबो गुरहैयो जोङो सानसेबो थाया थांबाय थायो जोङो गुरहैबाय थायो जोङो नाखौ थाया जोङो बेरेन्सियाव लायो खानिफुराव लायो बोजों बोजों दैसा नुब्लानो थाङो जों लायो जों जेरावनो मोनो बेयावनो गुरहैयो जोङो लाबोयो जोङो गुरनानै लाबोथारगोन जों मोनथाराब्लाबो एसेयाथ' मोनखायो बोथियाफोरखौथ' मोनखाथारो गुरब्लानो मोनो बाला सालिब्लानो मोनो जों लायो नाखौ ओरैनो थाया जाखानांगौ बायनानैबो जानो हाया नालाय गुरहैयो जोङो गुरहैबाय थायो हाब्रु सालिहैयो बाला गुरनानै लायबाय थायो जोङो ओरैनो थाया गुरहैयो बायनानैबो जानो हाया जोङो बुरजा मोनब्ला फानो लायो जोङो नाखौ ओरैनो थाया साम'बो लाबोयो खांख्राइबो लाबोयो जेखौनो दैयाव मोनो बेखौनो लानानै फैजोबो जोङो गोसोबायदि गुरनानै फैयो जोङो गोसो बायदि थाङो फुङावनो थांबाय सानफाथोलो गुरबाय जोङो ना एसे मोनब्लानो हामगौ एसे मोनब्लानो हामगौ नंनानै गोसो होनानै गुरसोमबायनानै लाबोयो जोङो ओरैनो साज्रांफैला थांनानैल' फैया जोङो एखे लाबोथारगोन जों गुरनानै नागिरनानै लाबोथारो जोङो नाखौ एसेब्लाबो लाबोयो जोङो ओरैनो थानानैलाय अबाव मोननो माखौ जानो गुरहैथारो जोङो गुरनानै बुरजा मोनब्ला फानलायबाय बिदिनो फानब्लाबो माबा मोनसेथ' बायनानैबो लाबोफिननो हायो जोङो जानायनि राहा मैगं थाइगं बायदिसिना ना गुरनानै ना फाननानै गुरहैयो जोङो नाखौ ओरैनो थाया लायबाय थायो जोङो नाखौ बेरेन्सियावबो मोनो गुरब्लानो नाया खानिफुरावबो मोनो बाव नङा बाहाय गुरो जों बे दैयाव मोनाब्ला बैयाव गुरो जों खानिफुराव मोनाब्ला बेरेन्सियाव गुरबाय बेरेन्सियाव मोनाब्ला खानिफुराव मोनबाय लायबाय थायो जोङो नाखौ ओरैनो थाया सानफ्रामबो गुरहैयो जोङो नाखौ लायखानांगोन माखौथ' जानो सानफ्रामबो बेसे बायनानै जानो हानो लायबाय थायो जों गुरहैबाय थायो सानफ्रामबो फुङावनो थांबाय गुरहैबाय बाव गुरलाय बाव गुरलाय दै मोननाय माने गुरो जों खानिफुरावबो गुरहैबाय बेरेन्सिआवबो गुरहैबाय जा एसे मोनो गुरनानै लाबोथारो जोङो नागिराब्लाबो जाया ओरैनो न'आव थाबाय थाब्लाबो नाफोरखौ लायथारनांगौ नाबो लाबोयो साम'बो लाबोयो जों खांख्राइ मोनब्ला खांख्राइ लाबोयो जों गासैबो लाबोजोबो जों गुरनानै दैनि नाखौ बोखांनानै लाबोथारो ना बोथियाखौनो मोनसिनो बाला बुरब्ला ना बोथिया मोनसिनो नास्रायफोर बिदिनो माफा मानै मोनो बेखौनो लायबाय थायो जोङो बेखौनो गुरहैबाय थायो गुराब्लानो जाया